ہیلو آپ مرسڈیز آپ ملٹی کار شوروم سے بات کر رہے ہیں یہ اصل میں مجھے مرسڈیز بینز اے ایم جی ایس ایل پیٹرول کار چاہیے کیا وہ آپ کے شوروم میں ملٹی کار شوروم میں اویلیبل ہوگی اچھا کس کس کس جی جی ہمیں چاہیے کس کس کلر میں آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے اچھا اچھا ایک ایک بات بتائیے آپ نے بتایا بلیک میں مہرون ابھی آپ نے جو کلر بتائے قیمت سیم ہی ہوگی نہ کہیں ایسا نہ ہو بلیک کی زیادہ ہو گئی مہرون کی کم اچھا ایک ہی قیمت ہے سر بکنگ اماؤنٹ کیا رہے گا اس کا اچھا پچاس لاکھ اچھا جب میں کار میرے پاس آ جائے گی یعنی میں آپ کو پوری قیمت ادا کب کروں گا آپ کو اچھا میم ویسے آپ کو شوروم کہاں پڑے گا اچھا اور شوروم کی ٹائمنگ کیا رہے گی آپ کی جی جی دس ایک بار اور بتائیے ٹھیک جی جی اچھا میم اچھا جیسے میم شوروم کس کس دن کھلے گا یہ مطلب کس کس دن اوپن رہتا ہے یہ جی اچھا میم مجھے کیا بونس ملے اچھا میم یہ بونس کیا ملے گا کار کا جیسے میں آج ہی آرڈر کر دوں

اچھا چلیں ٹھیک ہے میم تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ